हांवें एमॅझोना वयल्यान एक स्कूल बॅग ऑर्डर केल्ली स्कूल बॅग म्हाका मेळ्ळी आनी दोन दिसां भितर तेचो बॅळ तुटलो आनी इमेजीन ती बॅग म्हाका व्हडली दिसताली पूण जेन्ना बॅग मेळ्ळी तेन्ना ती धाकटी आसा बॅग खणूय धेक धाकटे आसा आनी ताचो कलरय तितलो बरो ना हांवें ब्लू कलर ऑर्डर केल्लो पण टो तितलो ब्रायट ना म्हज्या पुताक ती बॅग स मात्तूय आवडूंक ना आनी बाजारांत पळयत जाल्यार हाच्या हेच्याकून सवाय बॅगो मेळटात आनी तो काय बऱ्यो येतात ही बॅग म्हाका अजिबात आवडूंक ना